आंनि देरसिन गोहोआ जाहैबाय बेनो आं जेब्ला मावनानै मोजां मोनो आंनि मैगं थाइगं आबाद मावनाया मोजां जायो आं बेफोरखौ मोजां नुनानै बा फान्नानै फैसा थाखा मोनदांनायाव आंनि गोसोआ देरसिन गोहो एबा गोहोगोरा सान्नानै लायो एखनबा ओंखाम ओंख्रि संनाय बा खावनायाव ओंख्रिफोरा गोथाव होन्नानै सोरबा जायोबा बुङोब्ला मोजां मोन्नानै गोसोखौ गोजोन गोरा मोन्नोसै बिदिनो नाफोर गुरनायाव इसे नाफोरखौ बुरजा मोनोबा आं गोसोखौ गोरा मोन्नानै लानोसै बिदिनो बायदिसिना खामानियाव मावनानै गोजोन मोनोबा गोसोखौ गोरा खालामनानै मोजां मोनसै बिदिनो मावनाय दांनायाव जाफुंनायफोरखौ एखनबा गोसोखौ मोजां मोन्नानै गोरा खामनानै मानोसै नआव माने एखनबा देहाफोरा लोरबां जायोब्ला लोमजानानै बा एबा माबा मोनसे मावनानै जेबो हमदांनो हायैआव देहाफोरखौ लोरबां मोन्नोसै गोसोखौ गिलिर मोन्नोसै बेनो लोरबांथि खालामनोसै एखनबा गोदो लेखा फरायनायाव फरायनो हायिलाय नखरफोरनि नि अबस्थायाव गोबां लेखाखौ फरायनो हायासै थाखोबासिमल' खुनुरोखोम फरायनो हाबाय बाहायनो लेखाफोरखौ लिर फरायफुंनो हायिलाय इंराजीफोरखौ बारा रोंला हिन्दीफोरखौ बारा रोंला एखनबा थावनफोराव एकाउन्ट खुलिहैबा फैसा बख'नो सोनो थाङोब्ला इंराजी रोङिलाय जेन्नानै थानांगौ जानोसै बिदियावनो लोरबांथिखौ सानहैनोसै इसे मोजां फरायबावनायब्ला बिफोरबादिखौ आंबो हागौमोन रोंगौमोन सान्नोसै बिदिनोसै दा जों जाम्बि मानसिफोरनि सान्नाया बिदिनोसै इसे एनै बर'खौ रोङोब्लाबो इंराजीफोरखौ रोङा जाबाय लोरबांथि गोलैबाय